हमरासभके समाजमे अनेक प्रकारके सामाजिक गतिविधि होइत अछि जाहिमे बहुत तरह बहुत सभलोक भेट एकसाथ आबिकऽ भोजन करै छथि भोज होइए जेनाकि विवाह भेल उपनयन भेल मूड़न दुरागमन कोजगरा एनाहिए बहुत किछु छै सांस्कृतिक कार्यक्रम भेल कोनो या पूजा पाठ भेल तऽ एहिमे सभ जे हमरासभके आसपड़ोसके लोग छथिन हमरसभके समाजके लोक छथिन सभगोटा आबै छथिन आओर एकसाथ मिलिकऽ ई काज करै छी जेनाकि कोनो पूजे भेल तऽ भगवानके पूजामे सभगोटा एकसाथ सम्मिलित भेलथि सभ पूजामे लागल अपनेसँ माटिके माटिके दीप बनेलथि ओहिमे फेर दीप बाती कएलथि साँझमे भगवानके जोत देखेलथि फेर गीतो सभगोटा एकसाथ मिलिकऽ गाबै छथिन सभटा महिलासभ एकसाथ बैठिकऽ फेर भगवानके गीत गेलथि आओर ओनाहिए विवाह भेल तऽ विवाहके सबटा सबटा कार्यभार सबटा समाजके लोक मिलिकऽ एकसाथ एक दोसरके सहयोगसँ काज कऽ करै छथि कोनो केओ अकेले नहि करैए सभगोटा मिलिकऽ करै छथिन सभटा पुरुखसभ लोकसभके खुआबैमे लागै छथि महिलासभ जेना मिलिकऽ भोजन बनेलथि सबटा महिला अपनहिसँ सब्जी काटलथि फेर सब्जी बनेलथि बड़ी जेना बनेनाइ अइ तऽ एकदिन पहिले बड़ी छानलथि सभगोटा एकसाथ मिलिकऽ एक दोसरके सहयोगसँ काजके आगाँ बढ़बै छथिन तऽ एनाहिए विवाह भेल कोजागरा भेल उपनयन भेल मूड़न भेल एहिसबमे भोज सेहो होइए तऽ एहिमे कोनो बाहरी आदमी नहि सबटा अपने आसपड़ोसके लोकके सहयोगसँ काज होइ छै कोनो केओ आसपड़ोसके केओ भेल जे बहुत नीक भोजन बनबै छथि तऽ हुनका कहलथि भोजनके जिम्मेदारी हुनका देल गेल आओर केओ ओकरा सबटा मैनेजमेन्ट केलक कि हँ एतऽसँ ई अएतै ई अएतै तऽ सब्जी कतऽसँ अएतै तऽ कि कोना हेतै एनाहिए बहुत प्रकारसँ लोकसभ मिलिकऽ एक सभगोटा मिलिकऽ ई काजके आगा बढ़बै छथिन केओ तरकारी कटलथि केओ मतलब मार्केटसँ सब्जिए आनि देलथि बहुत तरहसंँ लोक मिलजुलिकऽ एकसाथ काज करै छथिन आओर बहुत तरहसँ मनोरञ्जन भेल कोनो गीत भेल नाचगान भेल तऽ सभटा गोटा मिलिजुलिकऽ एक परिवारके तरह समाज एगो परिवारके तरह काज करै छै तऽ ई बहुत नीक चीज छै आओर बहुत बहुत आगाँ तक ई काज होइत रहै छै